ہاں میں نے خاندان والوں کے ساتھ ایک سفر کیا تھا ہم منالی گئے تھے میں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ گئے تھے کافی مزے کیے ہم نے اور خاندان والوں کے ساتھ جو ہم جو خاندان میں جو اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کسی چیز وہ بات نہیں ہے وہاں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں کسی چیز کا کچھ نہیں ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے خاندان والے ہمارے بھائی بہن سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا ہم خوب مزے کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں گھومتے ہیں ہم منالی گئے تھے وہاں ہم نے برف دیکھی ہے خوب اعلیٰ سے اعلیٰ ہم نے وہاں پہ وہ دیکھے وہ کیا نام ہے نظارے دیکھے اچھے سے اچھے ہم نے نظارے دیکھے برف گرتی ہوئی دیکھی ہم نے بہت مزے کیے ہم نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ سب نے سفر میں کافی مزے کیے ہم نے اور سفر میں جو مزہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اپنے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت مزے کیے ہم نے وہاں جو خوبصورتی ہے وہاں کے منالی کی جو خوبصورتی ہے وہاں برف گرتی ہوئی کی جو جو خوبصورتی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں وہاں جو ایک نظارہ ہے وہ جنت سے بھی پیارا نظارہ ہے اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہم نے ایک بڑی بس کی تھی ہمارے خاندان والے ہمارے سب گئے تھے ہماری پورے خاندان ہمارے بھائی بہن سب سب ہم گئے تھے وہاں پر ہم نے کافی مزے کیے خوب لطف اٹھایا اس جگہ کا خوب مزے کیے برف گرتی ہوئی دیکھی برف ہم نے برف وہاں پہ کھائی بھی اور بہت مزے کیے ہم نے اپنے مزے میں یہاں اپنے میں جاری نہیں کر سکتا کہ اتنے مزے کیے ہم نے کہ وہ زبان و بیان میں اگر میں اپنے کروں تو بہت کم الفاظ وہ میرے لیے پڑ جائیں گے میں تو آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں اور مزے کریں خوب